ہلو جی ڈاکٹر میں فہیم بول رہا ہوں جی مجھے ڈائبٹیز ہے اور کرسٹور ہے اور اس کےن کیا ڈائٹے لے سکتا ہ ہووں نہیں ابھی تو نہیں لے رہا ہوں آپھی اسٹارٹ کرنے ہیں مجھے جی جی میں انھ چار سو چار سو ایکلو کیرسٹور اور جی جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے جی جی جی جی اچھا اچھا اچھا جی ٹھیک ہے اور جی جی اچھا

اچکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے

جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ڈالیں ست تاریخ کی لے سکتے ہیں

ٹھیک ہےٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اچھا جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو ڈاکٹر اوکے